गाछी बिरछी छै अपना पेड़ पौधा अपना सब लगेने छिए पेड़ पौधामे सेवा सत्कार होइ छै जलसे फलसे सबकिछुसे ओहिम बिरधी छै फल छै तऽ सब खाइ छिए जलसे ओकरा पोसै छिए बहुत सुन्दरसे लगबै छिए बहुत सुन्दरसे सेवा सत्कार करै छिए गाछी बिरछीके अनेक रङ्गके गाछी लगबै छिए अनेक रङ्गके फल फड़ै छै अनेक रङ्गके हुनका सेवा होइ छनि तब सबकिछु बहुत अच्छासे छै गाछी बिरछीके बहुत सुन्दरसे सेवा सत्कार करै छिए आमके गाछी लिच्चीके गाछी कटहरके गाछी जामुनके गाछी सबकिछुके गाछी अपना लगेने छिए हुनका सेवा सत्कार करै छिअनि बहुत सुन्दरसे सब फलो दै छथिन बहुत सुन्दरसे सब फड़बो करै छथिन बहुत सुन्दरसे सब हरा भरा छथिन अपना बिहारमे एतना सुन्दरसे सब सेवा सत्कार होइ छनि गाछी बिरछीके तऽ कोइ दिक्कत नहि छनि अपना आमके गाछ छै अपना कटहरके गाछ छै अपना जामुनके गाछ छै लिच्चीके गाछ छै केलाके पौधा छै सबकिछुके सेवा सत्कार करै छिए जलसे फलसे सबकिछुसे बिरिछ देखै छथिन फड़ै छथिन सब खाइ छिए गाछसे अनेक रङ्गके गाछ छै आमो फड़ै छै कटहरो फड़ै छै जामुनो लिच्चिओ सबकिछु फड़ै छथिन सबसे सबके मदति होइ छै सब खाइ पिए छथिन सबके रहन सहन छै घरके बगलमे गाछी बिरछी लगेने छिए अपना खेत पथारमे गाछी बिरछी लगेने छिए जलसे जीवन छै फलसे जीवन छै अपना फलमे विटामिन छै विटामिनसे जी रहलिए हँ